मेरा पसंदीदा खाना हमेशा सात्विक भोजन होता है मुझे रोटी सब्ज़ी दाल चावल अचार सलाद पापड़ यह सब ज़्यादा पसंद हैं मुझे भारत देश की विविध सब्ज़ियाँ जो हमारे अलग अलग मौसमों में अलग अलग मिलती हैं उनके व्यंजन बहुत पसंद हैं हमारे यहाँ चावल के अनेक प्रकार हैं एक हो गया बासमती एक हो गए काली मूँछ और ऐसे ही मुझे बासमती काफ़ी पसंद हैं क्योंकि बासमती सुगंधित होती हैं दाना बड़ा होता है और खाने में अलग ही मज़ा आता है हमारे देश में रोटियाँ काफ़ी प्रकार की होती हैं तंदूरी होती हैं जो तंदूर में बनती हैं तवा रोटी होती हैं जो तवे पर बनती हैं इन दोनों का स्वाद मुझे काफ़ी पसंद है हमारे देश में विविध प्रकार की दालें मिलती हैं हर दाल से एक अलग व्यंजन बनता है जैसे दाल मखनी हो गई दाल तड़का हो गई कढ़ी हो गई कढ़ी दूध से बनती है पर स्टिल कढ़ी हो गई कढ़ी पकोड़े हो गए ऐसे सात्विक भोजन में मुझे सलाद और अचार भी पसंद हैं भारत देश में काफ़ी प्रकार के अचार बनाए जाते हैं जो दुनिया में शायद ही कहीं मिल बनते हों हमारे यहाँ आम का अचार नींबू का अचार काफ़ी सारी सब्ज़ियों का भी अचार बनाया जाता है अचार खाने से आपका पाचन मज़बूत होता है एवं नमक की जो पूर्ति है वह भी हो जाती है हमारे यहाँ काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ मिलती हैं जिसको आप सलाद के तौर पर खा सकते हैं जिनको खाने में अलग ही मज़ा आता है